हम दरभङ्गा बसेसँ जाइ छी बस दूरके सफरलए बहुत आरामदायक वाहन अछि कियाकि बसमे बहुत सारा सीट होइ छै आओर सीट बहुत आरामदायक होइ छै आओर बहुत सारा खिड़की रहै छै जाहि कारणसँ हवो आबैत जाइत रहै छै नीकसँ लोक आरामसँ बैसिकऽ गपशप करैत बहुत पैघसँ पैघ सफरके आरामसँ कऽ सकैए मतलब आरामदायक तरीकासँ सफरके कऽ सकै छै बसमे ढेरिक खिड़किओ होइ छै आओर ड्राइवर ड्राइवर सीट अलग रहै छै तऽ आगाँके कऽ आओर बेसी आगाँ सीट सीटपर सीट जे रहै भऽ गेलैए